हेलो जी आप डॉक्टर बात कर रहे सुबीर जी हलो जी आपकी आवाज़ कट कर आ रही है

हाँ हाँ आ रही है बोले जी आप सुबीर मुझे प्रॉब्लम यह है देखिए ना मेरा न जैसे मुझे साँस लेने में बौहौत ज्यादे प्रॉब्लम हो री ए मेरा ना बॉडी जो है ना वो बौहौत ज्यादे हेल्दी हो गया है मैं मानती हू मैं चावल तो थोरा कम खाने लगी थोरा डाइट भी करने लगी फिर भी मेरा फिटनेस सही नहीं हो रहा

हाँ जी बोलिए

जी

जी एक पूछ रहे थे त कितना ब्लडिंग जैसे ब्लड चार्ज का कितना चार्ज आप यह करते हैं जैसे फ़ी कितना है जी हाँ जी

अच्छा मैं मैं सोच रही थी मेरा छोटा वाला बेटा है ना उसका थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम है पर हँस हँस मैं दी पर उसको मानसिक प्रॉब्लम है तो उसको सोच रही थी कौन सा डॉक्टर ज़्यादा बेहतर होगा जिसके पास मैं जा सकती हूँ जी आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही है हाँ जी बोलिए

उसे तो पता है पढ़ने में बिल्कुल ही मन नही मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ क्या प्रॉब्लम है पढ़ता लिखता नहीं है खाना भी बहुत कम खाता है जी मैं तो लेकर आऊँगी जैसे मैं यह पूछ रही थी पहले पूछ लेती हूँ जैसे कोई डरने की बात तो नहीं है ना जैसे खाना बहुत कम खाता है ग्रोथ नहीं कर पा रहअ है वह तो इसके लिए मैं सोची मैं आप से बात कर लेती हूँ फिर आती हूँ किस दिन आप बैठते कितना टाइमिंग है आपका जी आप थोड़ा अपना टाइमिंग बता दीजिए ना नहीं नहीं आँख तो पीली नहीं हो रही ठीक है मैं लेकर आती हूँ पर अपना थोड़ा टाइमिंग बता दीजिए अच्छा कितने बजे तक रहिएगा आप